اتر پردیش میں منائے جانے والے کچھ اہم تہوار اور تقریبات کی فہرست ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک دیوالی ہندو مذہب کے ماننے والے اس روشنی کے تہوار کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں دوسرے نمبر پر ہولی یہ رنگوں کا تہوار ہے جس میں لوگ رنگ کھیلتے ہیں اور میٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمان برادری کے اہم تہوار جو نماز زکوٰۃ اور قربانی کے ذریعے منائے جاتے ہیں عیسائی برادری کا تہوار کرسمس لوگ یہ تہوار حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں ثقافتی تہوار جو چند ہیں میں آپ کے سامنے وہ بھی ذکر کرتا ہوں تاج مہوتسو ہر سال فروری میں آگرہ میں منعقد ہوتا ہے جس میں فن دستکاری موسیقی اور رقص شامل ہوتے ہیں لوک لوک رنگ مہوتسو یہ تہوار ریاست کے مختلف علاقوں کی لوک موسیقی رقص اور دستکاری کو فروغ دیتا ہے کتھک مہوتسو یہ تقریب لکھنؤ میں منعقد ہوتی ہے اور اس میں کتھک رقص کی مہارتوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اسی طرح کچھ کھیلوں کی تقریبیں گنگا مہوتسو وارانسی میں منایا جاتا ہے اور اس میں کشتی کشتی رانی اور دیگر روایتی کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں کبڈی ٹورنامنٹس دیہی علاقوں میں کبڈی کے مقابلے عام ہیں اور لوگ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بھی بہت سی تقریبات ہیں جیسے ہندوستانی میلہ یہ میلہ ریاست کے مختلف شہروں میں منعقد ہوتا ہے اور اس میں مختلف علاقوں کے ثقافت فنون اور کھانوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جیسے رام لیلا رامائن کے کرداروں کی زندگی کے واقعات پر مبنی ڈرامے جو دیوالی سے پہلے منائے جاتے ہیں یہ تہوار اور تقریبات اتر پردیش کی متنوع روایات مختلف برادریوں کی ثقافتی ورثہ اور مختلف مذہبی عقائد کی عکاسی کرتے ہیں اس سے ریاست کے لوگوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے